گوتم بُدھ نگر ضعلے میں زیادہ تر ہندو پائے جاتے ہیں اُن میں انیہ طرح کی جاتیاں پائی جاتی ہیں کچھ لوگ براہمن ہوتے ہیں کچھ شتریہ ہوتے ہیں کچھ شودر ہوتے ہیں اور اِن میں الگ الگ جاتیاں پائی جاتی ہیں جاتی بہت ساری ہوتی ہیں انیک ہوتی ہیں تو ہم ایسے کسی بھی ایک جاتی کو نہیں کہہ سکتے اِسی لیے اِس نگر میں بہت الگ الگ جاتیاں پائی جاتی ہیں اور یہاں کے لوگ آدیواسی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شودر جو کہ اِن لوگ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں شتریہ لوگ ہوتے ہیں اِن لوگوں کی جوتی کے سمان سمجھے جاتے تھے مطلب یہ سب پاسٹ میں تھا اب ایسا نہیں رہا ہے کیونکہ اب جو ہمارا کلچر ہے ہمارا جو رہن سہن ہے ہمارا جو سوچ ہے وہ بدل چُکی ہے تو اب ایسا نہیں ہے لیکن جو آدیواسی لوگ ہوتے ہیں جنجاتی لوگ ہوئے اُنہیں کو مانا جاتا تھا اُن سے کہا جاتا تھا کہ اگر بڑے لوگ آئیں تو اپنی ٹوپی کو سر سے اُتار لیجیے جوتے ہاتھ میں لے لیجیے اِس طرح کے کام اُن سے کروائے جاتے تھے اور شتریوں کے لیے سُرکشا پردان کرتے تھے وہ لوگ اُن سے کام کروایا جاتا تھا پہلے ایسا ہوتا تھا